سینٹرل دہلی میں ٹریفک کا مسئلہ بہت عام ہے یہاں ہر جگہ ٹریفک ہے جس وجہ سے لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں اور یہاں کی گلیاں جو ہیں وہ بہت پتلی ہیں جس وجہ سے تازی ہوا بھی نہیں آتی اور جگہ جگہ کوڑا پڑا جاتا ہے جس وجہ سے مکھیاں مچھر اور الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں یہاں کے جو روڈ ہیں ان میں بہت گڈھے ہیں جس وجہ سے بارش کے ٹائم پانی بھر جاتا ہے جگہ جگہ اور سب کو چلنے میں بہت دقت ہوتی ہے نالے بھر جاتے ہیں اور پانی جگہ جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں کی جو دکانیں ہیں وہاں پہ دکانوں کے باہر بھی لوگ اپنی دکانیں لگاتے ہیں جس سے راستہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے چلنے میں دقت ہوتی ہے اور گھچ پچ بہت ہو جاتی ہے